हल्दी घाटीअ जी एतहासिक लड़ाई पंद्हं सौ छहतरि में थी हुई हीअ लड़ाई महाराणा प्रताप मुगल बादशाह ऐं अकबर जे विच में थी हुई हिनमें घणीं जानूं बि वियूं हुइयूं महाराण प्रताप हिन लड़ाईअ में डट निडर थी करे मुक़ाबिलो कयो हो ऐं मुगलनि जे बार बार थियण वारे हमिले खां मेवाड़ जी रक्षा बि कई आहे महाराणा प्रताप पंहिंजी आन बान ऐं शान लाइ कॾहिं बि सम्झो थो कोन्ह कयो आहे महाराणा प्रताप हिकु निडर राजा आहे ऐं माराजा आहे